असांजे भारत देश में केतिरा ई नमूना विंदुर लाइ आहिनि संगीत ऐं नाच खे सुठी अहमियत ॾिनी वई आहे संगीत विंदुर जो ॾाढो सुठो साधन आहे भारत देश में केतिरा ई कयां विया आहिनि कोली नाच कोली लावणी नाच संगीत ॿुधण सां मनु शांति थो थिए ऐं भॼन ॿुधी करे माण्हू पंहिंजा दुखु विसारे वञनि था सिनेमा थिएटर में वञी करे पंहिंजो वक़्तु विंदुराइन था